हांजी छा केरु थो ॻाल्हाए हैलो केरु थो ॻाल्हाए

न एक्चुली में छा आहे की मूंखे हे न पंहिंजी फ़ैक्ट्री वास्ते जॻह जी रिक्वायमेंट हुई त घटि में घटि हुनमें हुनमें जेके हुमें जेके पहिरों मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधी वठो की एक्चुली मूंखे हिकिड़ी फ़ैक्ट्री लॻाइणी आहे ठीकु आहे ऐं घटि में घटि टे सौ गज जो मूंखे प्लॉट खपे टे सौ गज में ठहियल हुजे पूरो हॉल छा तव्हांखे छा मिली वेंदो तव्हांजे वटो पहिरीं ॾिसो मूंखे मु मूंखे एक्चुली में छा आहे बिजनिस वास्ते मूंखे जॻह खपंदी हुई की मूंखे हिकिड़ी फ़ैक्ट्री लॻाइणी आहे ठीकु आहे मां हुन वास्ते तव्हांखे चयो हो तव्हांखे शाइद ॻलति ॻलति ॿुधायो वियो की मूंखे रहण वास्ते न खपे मूंखे पंहिंजे बिजनिस वास्ते खपे

मेम मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो की मूखे पहिरीं ॻाल्हि त रेंट ते खपे ठीकु आहे पोइ मूंखे ठहियलु ठुकियलु हा मूंखे ठहियलु ठुकियलु खपे ठहियलु खपे मूंखे मूंखे जॻह मूंखे मूंखे प्लॉट न खपे मूंखे ठहियलु ठुकियलु जॻह खपे रेंट ते तव्हां ॿुधायो की उते जे को टे सौ प्लॉट आहे रेंट ते घणे जो मिली वेंदो

हूं हूं

सिक्योरटी हा हुनमें सिक्योरटी केतिरे महीने रहंदी प्लॉट में ॿ साल जी सिक्योरटी थोरी न हलंदी आहे मेम हू त तव्हां किरायो जीअं असां एडवांस जेको ॾींदा आहियूं छो त रेंट एग्रीमेंट थींदो न तव्हांजो ॿ साल जो हे ॻाल्हि ॿुधो ॻाल्हि ॿुधो